जोधपुर ज़िले में स्थानीय सरकार और राजनीतिक संरचनाए की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमारे यहाँ के जो विधायाक की बात की जाए तो जो हमारे यहाँ पर सबडिवीज़न कलेक्टर जो है हिमांशु गुप्ता हैं और मनीषा जो हमारी यहाँ की पार्षद है ये जो सभी हैं बहुत ही ज़्यादा अग्रसर होकर हमारे जोधपुर ज़िले के लिए काफ़ी कार्य कर रहे हमारे यहाँ जगह जगह पानी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी कर दी गई है उसके बाद यहाँ पर बिजली कम जाती है और सभी जो पार्क की आप देखें सफाई वहाँ पानी की व्यवस्था बहुत ही अच्छे माता तरीके पर की गई है ऊपर से यहाँ की जो सभी स्कूल्स है चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो सभी स्कूल्स में अगर आप जा कर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर किशो सफाई का ध्यान जाता है पढ़ाई पर दे देखा जाता है और इवन अगर आप सरकारी स्कूल की बात करोगे तो वहाँ पर भी हर क्लास में कैमरे लगवा रखे यह जो सभी इन सभी चीज़ों का जो ध्यान हमारे यहाँ के जो भी जो विधायक वगैरह बहुत ही अच्छे से हमारी शिक्षा को ले कर हमारी चिकित्सा को ले कर सभी सेवाओं में उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है